جی ہاں میں نے اسکول اور کالج میں ہندوستانی کچھ مشہور سائنس دانوں کے بارے میں پڑھا ہے ہندوستانی سائنس دانوں اور ریاضی دانوں جن کے بارے میں میں جانتی ہوں ان میں سے کچھ یہ ہیں جیسے آریا بھٹ ایک عظیم ریاضی داں اور ماہر فلکیات تھے جنہوں نے سفر اور اثاری نظام کے بارے میں اہم کام کیا جیسے اے پی جے ابوکلام آزاد ایک ایرو ایس پیس انجینئر اور ہندوستان کے سابک صدر تھے جو میزائل ٹیکنالوجی میں اپنے کام کے لیے جانے جاتے تھے